अ खोनादोंना ओमफ्राय आं गय गायनो सानदोंमोनलै ओमफ्राय दाना नोंथांनाव आग्लायनायफोर फुलि दं नामा बै आं बे फ्लानखौथ' आंनो पास बिगा गायनो नाग्रदोंमोन ओमफ्राय बिगायाव खय दाल जायो ए आच्चा आच्चा नों गायनो आग्लायनाय गयाथ' मोजांना फुलिया ओरैनो माबा जाबाय आरोखिना बे गायनो जावैनानै बोसोरसे थाथ'बावबाय आरोना होनबा जाबाय दे गय गायनाय फर्मुलाया ओमफ्राय नोंलाय बेसेबांथो बिदों माबायालाय माबायाव दाल फांसेयाव सल्लिस फयसल्लिस आच्चा आच्चा ओमफ्राय माबा लादोब्रा फयथ्रिस थाखा लादो आं फिलाप खालाम जोबगोन बे पास बिगाखौ खय दाल जायो आंबोथ' मिनथिया ओ बेसेबां जायो आं मिनथिला जायखिजाया नांगौ माने नोंनाव लायनोसै मोनजोबगोन दा होनबालाय बे फयथ्रिसखौ लादो औ ओमफ्राय गायनाय फैसाया केस औ फैसाया केस औ केस पेमेन्ट जागोन दे जेबो सिन्था खालामनो नाङा फैसाफोरखौ ओमफ्राय आं जेब्ला लायगोन होनबा फ'न खालामनानै इसे ओ गारि गुरि लानानै खेबसेनो थांनोसै फैसा थाखा गासैबो लानानै रेडि खालामनानै थांसै आरोना बेवहाय मोनसे खोथा मा मानसिफोरनिफ्राय खोनादों आं माने गायनायनि हाखराव गय जावनाय हाखराव हासार होफा नांगौलायनो गोबोर हासार होफानो हायोबा मोजां होनना बुंसोलाबायदों आच्चा आच्चा बिदिबाथ' दङ दंनाया ओमफ्राय आं ट्रेक्ट'रा गाज्रि जाबायना आंनि बे हासारखौ लायनोनो केपासिटियानो गैला गुबुननिखौ एसे हमनोसै आं मुजिखानाय बिराद मोजां दङ दंनायालाय ओमफ्राय एसे एनै ओ मुथानै मुथाथामसो होबानो जागोन होनबा हाखर खरसेयाव माने गाव बै रोदा सुसान्दिल' इसे रोदा सुसानदिल' एसेल' ओमफ्राय सुथायनो हाबायथाय हासारनि गोनांथि गैलाना गाव सोमखांबाथाय आरो मोजां जाबोगासिनो थागोन बेयो ओमफ्राय बे माबा गय गायनायनि माबा गय गायनोसैनि गय गायनाय जायगाखौ ओमफ्राय एवनांगौ होनदोंलै मानसिफोरा ओंखायनो एवनानै दोनजोबबाय आं मै होनानै प्लेन खालाम जोबबाय आं औ औ औ मानो होननानै बुङोबा एवनानै हा गुरुं जानानै गोदान हा रानायजों बिनि रोदा सुनायजों मोजां जायोनो खोनानायखाय आं बिदि मावदों आरो ओं थिगैनो जादों होनबालाय ना बिदिबाथ' र' नैबे नैबे थांनाय सप्ताहखौ बारनानै बै सप्ताहयाव लायफ्रामनाय जागोन खोमालै औ फ'न खालामलायनोसै औ ओमफ्राय दैनि सुबिदायाथ' दङ एसे हाया गोरानमोन गोराना माने दैया दंखायो आरो माने ओं माबा वाटार साफ्लायनिफ्राय लाबोखानाय दङ दा बेखौ इसे सारनोबो हायो आरो गोनांथि जायोबा औ सारनोबो हायो बिदिब्ला बाहागि दोनथ'लायनोसै ओमफ्राय लायनायनि टाइमबा जोङो आं इसे फ'न खालामनानै लायनायनि खालामनोसै नामा दे औ दे होनबालाय गय रावजोंबो जबान दाजासै दे दे दे ओं